یہ ایک بہت دلچسپ سوال ہے ہندوستانی فیشن وقت کے ساتھ بہت زیادہ بدلا ہے پہلے زمانے میں لوگ زیادہ تر روایتی لباس پہنتے تھے جیسے ساڑیاں دھوتی کرتا پائجامہ اور لہنگا آج بھی یہ لباس خاص مواقع تہواروں یا شادیوں پر پہنے جاتے ہیں لیکن روز مرہ زندگی میں لوگوں نے مغربی طرز کے کپڑے بھی اپنانے شروع کر دیے ہیں جیسے زنجیر کی ٹی شٹ ٹابش اور ڈریس مغربی فیشن کا اثر ہندوستان پر خاص خاصہ نمایاں ہے خاص طور پر شہروں میں نوجوان نسل مغربی فیشن کا کوئی کافی پسند کرتی ہے لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ آج کل ایک فیوزن فیشن بھی ابھر کر آیا ہے جیسا کہ جینی جینس کے ساتھ کرتی یا مغربی طرز کے کپڑے جن میں ہندوستانی کرنٹس اور ایمرجن ایمر پرائیڈی شامل ہو اس سے ایک نئی شناخت بنی ہے جو روایتی اور جدید فیشن کو جوڑتی ہے